हय हांगा खुबशे वेलनस रिट्रस जाता जे ट्युरिस्ट भायल्ली गोवान येता तेंकां जशें की हांगा योगा मॅडिटेशन आयुर्वेदा आसा जशें की ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डगरवालान आसा बान्यन ट्री गोवा मांड्रेम आनी अर्थ योगा विलेज हे काणकोणाक सिटुएटेड आसा